मैथिली भाषा बहुत पौराणिक भाषा छै जेकरा बोलैमे बहुत निक लागै छै मतलब लागै छै कि हँ एक मतलब मिठास भरल भाषा एकरा कहल जाइ छै कि एते नीक लागै छै बोलैमे सुनैमे कि हँ केकरो डाँटबो करै छियै या फिर किछु बोलै छियै तऽ जोरसँ भी तऽ कि लागै छै कि हँ बहुत नीक लागै छै सुनैमे आओर पहले ई कही कहिी बोलल जाइ रहै लेकिन आब जेछै धीरे धीरे लोक सुनै छै लोकके नीक लागै छै तऽ ओहो सभ बोलैके कोशिश करै छै कि हँ हमहुँ बोलियै आओर एना केना मतलब लोक बोल बोलै छै मैथिली भाषा तऽ हमहुँ सीखैके कोशिश करै छियै कि हँ नै हमरो नीक लागतै हमहुँ बोलबै हमरो अच्छा लागतै आओर सुनैमे बहुत सुन्दर लागै छै कि मिठास भरल भाषा एकरा कहल जाइ छै आओर धीरे धीरे एकर विकास भी हो रहल छै कि जे क्षेत्रमे किछु किछु क्षेत्र रहै जेकरामे मैथिली भाषा बोलल जाइ छै आब अधिकतर क्षेत्रमे लोक मैथिली भाषाके उपयोग करै छै काहेकि सुनैमे बोलैमे अच्छा लागै छै ई भाषा इएह लए कऽ आदमी जेछै मैथिली भाषाके उपयोग अधिकसँ अधिक करै छै